मां मुंहिंजे बगीचे में उॻण वारे गुलनि ऐं फ़लनि जो इस्तेमाल हीअं कंदी आहियां की जीअं मुंहिंजे बगीचे में गुल खिलंदा आहिनि त जीअं गुलाब जो गुल आहे जा चमेलीअ जो गुल आहे मोगरे जो गुल आहे हू सभु असां हिक ॿिए खे ॾियण वठण में कम आणींदा आहियूं केॾी महिल भगवाननि ते गुल चाढ़ींदा आहियूं ॿिया विभिन्न तरीक़े जा बि गुल खिलंदा आहिनि उन्हनि जूं मालाऊं ठाहे करे मंदर में भगवान खे चाढ़ींदा आहियूं ऐं जीअं की फ़ल मुंहिंजे बगीचे में चीकुंनि जो फ़ल थींदो आहे हूअ असां खाईंदा आहियूं मिट माइटनि खे बि ॾींदा आहियूं ऐं उनखां सवाइ जीअं मौसमु जो मौसमनि जे राजा जो फ़ल आहे अंब चाण चवंदा आहियूं पाण हू बि असांजे बगीचे में थींदो आहे हू बि असां खाईंदा आहियूं ऐं मिट माइटनि खे बि ॾींदा आहियूं